दिल्ली का लाल क़िला जो कि हमारे भारत में प्रसिद्ध है वहाँ पर जैसा कि पंद्रह अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और वहाँ बहुत सारे हमारे गेस्ट आते हैं विदेशी गेस्ट भी रहते हैं जो कि आते हैं भारत की शान काे देखते हैं और अगर हम आगरा की बात करें आगरा में जो ताज महल है वो तो हमारे विश्व धरोहर में एक है और उसके लिए तो विदेशों से काफ़ी लोग आते हैं जो कि यहाँ पर आ कर और ताज महल को देख कर मनोरंजन करते हैं और रुचि भी लेते हैं काफ़ी काफ़ी सारी यहाँ से यादें ले जाते हैं और आगरा में ही जैसे बात करें फतेहपुर सीकरी वो भी एक अच्छा स्थान है जो कि अकबर ने बनयावा था और माना जाता है कि वाराणसी जो कि ऐसा प्रसिद्ध है विदेशों से यहाँ पर लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं जो कि यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ घूमते टहेलते हैं और लोगों से बातें करते हैं यहाँ की संस्कृति को जानते हैं और वो यहाँ से बहुत सारी यादें फ़ोटो खींचकर ले जाते हैं और गंगा की आरती जो कि वाराणसी में ही घाट के पास होती है और इलाहाबाद में जो कि एक अकबर ने क़िला बनवाया है वो भी काफ़ी फेमस है जो कि यमुना के किनारे है वो भी काफ़ी माना जाता है कि काफ़ी समय से अकबर ने इसके लिए प्रयास किया था और बहुत ही शानदार लगता है